हमारे ज़िले जोधपुर में बहुत सारे मुख्य उद्योग हैं जैसे कि कुछ कुछ लोग नमक यहाँ से उगाते हैं ओ भी ये क्या उनके लिए व्यवसाय हो गया जिससे ओ आर्थिक से आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ तो उससे पाते होंगे और कुछ लोग यहाँ पर कपड़े का जो व्यवसाय है ओ भी करते हैं और इन सब व्यवसायों में मतलब कपड़ा हो गया चमड़ा हो गया नमक हो गया पारंपरिक रूप से मतलब घर को सजाने वाले जो पदार्थ होते हैं मतलब जो टांगने वाले जो बहुत वैसे होते हैं मतलब जो घर को सजाते हैं जिस चीज़ से हम सजाते हैं ओ सब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ से लिए जाते हैं और ऐसे ही बहुत लोग मतलब छोटे छोटे से दुकान कर कर कर कर आजकल तो ओ कारखाना मतलब बना दी है जैसे कि हरिराम कारखाना और जैसे कि राम कृष्ण कारखाना हरिराम कारखाना में बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है ओ मतलब दुकान दुकान बंद कर और हरिनाम रेष्टुराँत पर बन गया है और हरे कृष्ण जो कारखाने हैं ओ मतलब हमारे यहाँ का जो पारंपरिक रूप से जो घर को सजाने वाले जो चीज़ है ओ यहाँ से ले जाती है मतलब उस कारखाने से और बहुत कारखाने ऐसे भी है जो नमक को प्यूरिफ़ाई मतलब उसको मतलब सजाकर और पैकेट में करते हैं ओ भी एक कारखाना है ऐसे ही बहुत सारे है